ہم لوگ چوں کہ گاؤں اور دیہات کے رہنے والے لوگ ہیں اسی لیے ہم لوگوں کو دوڑنے کے لیے کسی جگہ کی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کیوں کہ ہمارے پاس بہت زیادہ جگہ ہوتی ہے جگہ کی کمی تو شہر میں رہنے والے لوگوں کو ہوتی ہے ان کو ٹہلنے اور چہل قدمی کرنے کے لیے جگہ نہیں ملتی ہے تو دوڑنے کے لیے کہاں سے ملے ہمارے پاس بڑے بڑے کھیت ہوتے ہیں باغات ہوتے ہیں ہمارے پاس بہت بڑے بڑے میدان ہوتے ہوتے ہیں اسی لیے ہم کو جگہ کی کبھی کمی محسوس نہیں ہوتی ہے چنانچہ دوڑنے کے لیے میرا سب سے پسندیدہ مقام میدان ہے فیلڈ ہے جس میں ہم سب لوگ دوڑتے اور کھیلتے ہیں اور ہم اپنے دوستوں کے ساتھ روزانہ صبح کے وقت میدان میں دوڑتے ہیں کیوں کہ ہم لوگ صبح فجر کی نماز کے بعد روزانہ میدان کی طرف نکل جاتے ہیں وہاں ہمارے اور بھی لوگ آ جاتے ہیں پھر ہم سب مل کر ایک ساتھ دوڑتے ہیں خوب دوڑتے ہیں جب تھک جاتے ہیں تو پیڑ کے نیچے آرام کر لیتے ہیں اور پھر ہم سب مل کر کچھ کھاتے ہیں پھر ہلکی دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں زیادہ وقت ہم سب مل ہی کر دوڑتے ہیں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم اکیلے ہی دوڑتے ہیں لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے